हम अपने मेहमानों के साथ बहुत अच्छे से समय बिता लेते हैं काम मिल जुल के कर लेते हैं कोई सब्ज़ी काट लेता है कोई आटा गूँद लेता है कोई सब्ज़ी बघार देता है कोई खाना बना लेता है और टाइम भी बहुत अच्छा हाँ मिल जुल के कट जाता है टाइम भी बहुत जल्दी कट जाता है अच्छे से मिल जल के काम कर लेते हैं और समय भी अच्छा काट लेते हैं हँसी मज़ाक करके खाना बनाते हुए अच्छे से अच्छा टाइम गुज़र जाता है बहुत भी अच्छा भी लगता है बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग मिलकर खाना बना रहे हैं और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं परिवार वाले पूरा परिवार मिल जुलकर खाना बनाता है तो बहुत अच्छा लगता है हँसते बोलते टाइम पास कर लेते हैं मज़ाक दिल्लगी में अपना खाना भी बन जाता है अपना टाइम भी पास हो जाता है परिवारों का मनोरंजन भी हो जाता है परिवार भी ख़ुश हो जाते हैं सब जने अच्छे से अच्छा गुज़ार लेते हैं अपना टाइम पास कर लेते हैं बहुत मस्त अच्छा लगता है परिवारों के साथ रहना उनके साथ खाना बनाना उनको खिलाना उनसे हँसी मज़ाक करना सब खाना बनाने वाले बनाते हैं परिवार वाले हम लोग हँसी मज़ाक करके अपना वक़्त काट लेते हैं उनके उनको खिला पिलाकर उनको विदा कर देते हैं बहुत अच्छा परिवार है हमारा आता है मेहमान मस्त ख़ुश होकर जाता है परिवार बहुत अच्छा लगता है सबके साथ हिल मिलकर खाना बनाओ खाओ पिओ मज़ाक दिल्लगी करते हुए हिल मिल के